देह जोंनिया बेवहाय ना सारोब्ला मा मा नांगौ जेखाइ नांगौ सिलि नांगौ खबाइ नांगोन सेखा नांगोन बेवहाय अनजलि दैसायाव थांबा जे सारहैब्ला सेखा लांखा नांगोन हाग्रा दानस्रिंनो फाग्ला दैसायाव थाङोबाथ' फाग्ला दैसाया बेखौ आरो बालासो जेबो नाङा बलानाव थांबा थांबा खदाल नांगोन थेनांगोन बलानखौ बेनिफ्राय सारनांगोन हमनांगोन सिंगि मोनगोन मागुर मोनगोन बोथिया ना मोनगोन आरो फिथिग्रि ना मोनगोन मावा मोनगोन बाला मोनगोन बालाबोथिया बेनो आरो जोंनि बे बेयावहाय फान्थिनाव थांब्ला मोनगोन फान्थिना बाला दङ बेयाव सलिजोंसो सारनांगौ आरो बिथिं नै बेवहाय दै बारदों बे दै बाराव जेंगाय लांबानो जायो बोथिया ना मोनगोन नाथुर मोनो थुरि ना मोनगोन नास्राय गोरि मोनगोन मागुर मोनगोन बेनोसै आरो दा जोंनि बे दैसाया बेखिनियानो जोङो ओइ आमोखा फैलै अमुकाव ना सारहैनोसै थमुखा फैलै होननानै लोगो लालायलायनानै थाङो ज' साब्रै साबा ओरै जानानै बहा ओइ दैबाराव बे दैबाराव थांबानो ना बोथिया मोनगोन थुरि ना मोनगोन नास्रायबो मागुर सिंगिबो मोनो बेवहाय दा दानि जुगाव गैलिया बे नाफोरा जोबलांबाय दैयानो फैलिया दा ओरैबायदि जाबाय